खाॼनि जी मिठाई सिंघारनि जी मिठाई लोलो स रसगुला सिंघारनि गजरुनि जो हलवो पटाटा जो हलवो माजून जी मिठाई माजून जो हलवो अटे जा लॾूं